हैलो बीजवला बोलैत छियै अच्छा अहाँके की दोकान छै की नर्सरी छै की छै ओ हाँ अहाँके बारेमे हमरा पता चललै एक जान पहचानके दोस्त छलै ओ नम्बर देलकै हमरा तऽ बोललकै अच्छा छै अच्छा सभचीज राखैत छै तऽ हमरा पूछना छलै अभी तऽ हम नहि लगेबै किछु हमरा जाड़ामे लगाना छै तऽ कोन कोन सब्जी की की हम लगाए सकैत छी हँ फूल गोभी भी जानैत छियै हँ हँ अभी तऽ बढ़ल छै तब तकमे तऽ हमरा लागैत छै भाव घटि जेतै कोइ नहि लगाबैमे ईसभ फायदे चीज छै ठीक छै ईसभ चीज हँ तऽ ईसभ चीज आओर की की लगाए सकैत छियै हमे हमरा देख देखियौ हमरा छै पाँच बीघा सुनू ने हमरा पाँच बीघा जमीन छै ठीक आओर पाँच बीघा हम लीजपर लेबै हम सोचै छियै ई साल हम यही करबै अपन हम शहरमे जाइत छलियै काम करैत छलियै बाहर लेकिन इसबार हम सोचै छियै जाड़ामे यही करियै कि दसो बीघा जे होतै ने दसो बीघामे हमरा यही लगाना छै आओर तोरेसँ लेबौ अगर पैसा सही लगेबहो नहि ईसभ नहि लगेबै हम सब्जीसभ बताबह सब्जी हँ ठीक ठीक छै अच्छा गाजर की लगाए सकैत छियै ने जाड़ामे तऽ खूब देखैत छियै खूब बिकैत छै

तब तऽ ठीक छै आओर की की होतै ठीक छै तऽ लेकिन हमरा हमर जे गाँव छै ओ दूर छै कनीटा अहाँके दोकानसँ बहुत दूर छै अहाँके तऽ दोकान शहरमे भेल हमर गाँव छै धमधा गुँआरी अच्छा एकचीज बताबू ईसभ चीज तऽ खूब बहुत ज्यादा जेतै ज्यादा अमाउण्टमे सभचीज रहतै तऽ केना ई जेतै गाड़ी भाड़ा तोँही तोँही करि लेबहो कि हमरा करए पड़तै की करए पड़तै बता देओ पहिने होइ जेतै ने ठीक छै तऽ ओकर की अलगसँ पैसा लगतै की ओकरेमे हो जेतै ठीक छै तब जे होतै हम दे देबै भाड़ा ठीक छै तब हम दोकान काल्हि आज तऽ शामे होइ गेलै हम काल्हि आबैत छी अहाँके दुकानपर ठीक छै हम आबयसँ पहिले एकबार कॉल करि लेबै ठीक ठीक छै ठीक छै ठीक छै राखैत छी